साढ़े जेह्के इत्थें बड़े किसम दे लोक रौंह्दे इत्थें मुस्लमान बी रौंह्दे गुज्जर बी रौंह्दे बक्करबाल बी रौंह्दे ते हिंदू बी रौंह्दे जेह्के उं'दे त्यहार न ओह् अस बी मनानें ते साढ़े त्यहार न ओह् बी मनांदे ते एह्दे ने केह् होंदा कि प्यार बी बधदा इक दूए दा कल्चर बी पता चलदा असेंईँ कि कनेहा कल्चर ऐ इं'दा अस उसी कल्चर गी एंजाय करने ते जेह्का इ'यै जेह्के जिन्ने बी अलग अलग कल्चर दे लोक होंदे ते अस जेह्के जिन्ने बी कल्चर दे अस लोक रौह्ने इत्थें हिंदू मुस्लमान जिन्ने बी हैन अस अस बड़े मिली जुलियै रौह्ने इक दूए गी खाने किसे कुसै कुसै घर ब्याह् होग अस सारे जन्ने खान्ने जे साढ़े घर कुसै दा ब्याह् हो ते साढ़े सारे आंदे साढ़ै खाने ई अस एह् नी दिक्खने कि कु'न ऐ कु'न नेईं ऐ बस अस मिली जुलियै रौह्ने उं'दा कल्चर अस मनान्ने उ'नेंगी बी शैल लगदा ते असेंगी बी शैल लगदा कि ओह् बी खुश रौंह्दे ते अस बी खुश रौह्ने किश साढ़े कच्छ खाने बास्तै होग ते अस बी दिन्ने उ'नेंई उं'दे कच्छ किश साढ़े आस्तै किश खाने आस्तै होऐ ते ओह् बी दिंदे असेंई ते एह्दे ने केह् होंदा कि प्यार बी बधदा ते आपस मतलब असें मिली जुलियै इंसान रौंह्दा अज्जकल दे लोक जेह्ड़े ऐ नी वो कल्चर नू इन्ना प्रमोट नी करदे आखदे कि दूआ इंसान ऐ एह् देआ दूआ एह् देआ बट इंसान गी समझना जरूरी होंदा एह्दे कोला असें ई समझना अगर जरूरी होंदा ते एह्दे एह्दे वास्तै असेंई केह् करना पौंदा नुआड़े कल्चर गी अपनाना पौंदा उसी अपनाना पौंदा ताकि जेह्ड़ा बंदा ऐ जेह्ड़ा बंदा चाहे ओह् राज्जे होन ते चाहे चाहे ओह् मुस्लिम होन अस उसी एह् नी दिक्खने कि ओह् राज्जा ऐ जां कोई मुस्लमान ऐ अस दिक्खने नोह्ड़ा दिल बी शैल ऐ नोह्ड़े मिली जुलियै अस नोह्ड़े कन्नै रौह्ने हर चीज़ नोह्ड़े कन्नै शेयर करने तां ओह् बी असेंई शैल ओह् करदे कि नेईं एह् बी शैल न तां तां जेह्के साढ़े इत्थे जिन्ने बी दूर दूर लोक लों लों लोक जेह्के रौंह्दे ओह् बी समझदे दुए इंसान गी दुए इंसान समझदे ठीक ऐ होर जेह्ड़ा कल्चर ऐ बो हिंदू मुस्लिम दा वो अलग अलग ऐ मगर ओह् अलग अलग इस आस्तै अस लोक उसी किट्ठा नी मनाने जैह्लू अस हर कल्चर किट्ठा मनाने इक दूए कन्नै मनान बड़े प्यार नाल मनान बो इक सब किछ ओह् इक दुए बिच्च होई जंदा ते सब किश होई जंदा ते ओह् बड़े मतलब इस एह्दे कन्नै केह् होंदा कि इंसान जेह्का ऐ बो दुए गी कल्चर गी ज्यादा समझी सकदा नोह्ड़े कन्नै रौह्ने आस्तै नोह्ड़े कन्नै रौह्ग ते नोह्ड़ा कल्चर ज्यादा समझी सकदा अगर अस नोह्ड़ै कन्नै रौह्गे नी ते नोह्ड़ा कल्चर कि'यां समझी सकनें